इस्कूलमे अहाँके कोन विषय पसन्द अछि छल आ किआक कोन विषय अहाँके बहुत कठिन लागल इस्कूलके दिनक एकटा खुशहाल याद साझा करू सकैत छै हमराकेँ इस्कूलमे हिन्दी विषय बहुत पसन्द लागैत छै आओर संस्कृत विषय बहुत पसन्द लागैत छै हमराके इङ्गलिश बहुत कठिन लागैत छियै इङ्गलिश मैथ बहुत कठिन लागैत छियै हम इस्कूलमे बहुत खेलेल धूपैले छियै अपना सहेली लोगनके साथ हमर सहेली लोगनके बहुत याद आबैत छियै स्कूलके बाद याद आबैत छियै पहले जैसा हम अखनि नहि छियै पहले इस्कूलमे बहुत मस्ती करैत छियै अभी कॉलेजमे कुछौ नहि होयत छियै कॉलेजमे खेल धूप कुछौ नै होयत छियै कॉलेजमे बोर भए जाइत छियै हम इस्कूलमे तऽ बहुत मस्ती करैत छियै सहेली लोगनके बहुत आबैत याद आबैत छियै हमराके हमर सहेली रजिया ओसभ छलह जे जेकि मुस्लिमसभ छलह हमर सहेली हमर सहेली बहुत अच्छा छलह अपन सहेली लोगनके साथ कितकित खेलैत छियै आँख मिचौली खेलैत छियै लूडो खेलैत छियै कैरम बोर्ड खेलैत छियै अखन बहुत याद सताबै छै अपन सहेली लोगनके हमर सहेली लोगनभी हमनिके बहुत याद करैत छियै कभी कभी फोन भी करैत छियै हमर सहेलीसभ हमर सहेलीलोग बहुत रोवै छियै हमराकेँ याद करिके हम भी बहुत रोवै छियै अपन सहेलीलोगनके याद करिके अखन तऽ हम कॉलेजमे हॉस्टलमे रहि रहिके बोर भए गेल छियै सहेली लोगनसँ मिलयके बहुत मन करैत छियै कभी कभी इस्कूल भी घुमयले जाइके मन करैत छियै स्कूल भी जाइत छियै कभी कभी मन नहि लागैत छियै हमराकेँ जब घर जाइत छियै तऽ हम तँ अखन हॉस्टलेमे रहैत छियै हॉस्टलमे रहि रहिके बोर भए गेल छियै जब तक हॉस्टलमे छुट्टी नहि होइत छियै तब तक हमर पपा घर नहि बुलाबै छियै हमर पप्पा सोचैत छै कि हम पढ़बै मस्ती वस्ती नहि करबै अपन पापाके अनुसार हम चलैत छियै अपन अनुसार नहि चलैत छियै हमर पपा जे बोलति तऽ करय पड़ति हमरा हमर पापा बहुत गुस्सवा छै ओ पहले तऽ इस्कूलमे जाइत छियै तऽ आधा रास्ता जाइत छियै फिर किताब उताब नहि छुपा चुराके मतलब बैरिके गाछोमे चलि जाइत छियै बैर खाय लियै तऽ मास्टरके पता भए गेल छै तऽ हमर बाबूजीके पास चलि गेल छै मास्टर बहुत शिकायत करैत छियै हमरा